हरी ओम कहिड़ो हाल आहे मां ठीकु आहियां केरु छो भला हेॾनि ॾींहंनि खां फोन वोन कोन कयो अथईं अच्छा पोइ हाणे हलूं किथे घुमणु वुमणु जामु ॾींहं थिया आहिनि न हलिया आहियूं किथे हा हा हा जिते हा हाणे ठाहियो जल्दी प्रोग्राम कहिड़ी आहे हाणे नई पिचरु निकिती आहे न इहा एनिमल हा त बि गॾु हलूं ॾिसां थोरो असां बि मौज मस्ती कयूं कडहिं ठाहीं प्रोग्राम केरु कढाईंदो टिकेटूं विकेटूं अच्छा अच्छा हा हा हा कहिड़े शो जी मिलंदियूं अथव हा त ॾींहुं वारो शो हूंदो त वधीक सुठो घर जो कमकार करे आराम सां एंजॉए करे सघूं अच्छा पोइ हुतां अहिड़े हंधि अहिड़े सिट जी कढाइजो जिते पासे में कुझु घुमण वुमण जो हुजे त कुझु नास्तो पाणी खाई मौज मस्ती करे एंजॉए करे अचूं हा हुन पोइ किथे मिलूं पाण में उहो सभु कॾहिं डिसाईड कयूं फाईनल थिए त हा हा

हा हा जेको बि जेको बि हिसाबु हूंदो हू पाण में शेयर कंदासीं घटि गॾी करे हिकु हंधि मिली करे कैब वैब करे गॾु हलंदासीं गॾु ईंदासीं अहं अॼु कल्ह ॿारनि खे माउ पी जो हाणे घुमण लाइ टाइम ई कोने कुं अच्छा हा हा हा हा ऐं जंहिंजी बि टिकेटूं मिलनि टिकेटूं मिलण ते आहे हा त हा भई हिकिड़े हंधि गॾु मिलूं पोइ उतांई कैब कराए हलूं पोइ वरी रिटन में बि कैब कराए अचूं ॿियो सभु ठीकु आहे न ॿार वार ठीकु आहिनि न ॿिया हा जाम थधि वधी वई आहे न न हा ठाहियो उन ॾींहुं कयो ठाहियो न ईअं त हाणे हा हा अ हा न न अञा हाणे एतिरी ताकत कोने नान वेज खाइण लाइ ठीकु आहे ओके ओके हरिओम जय झूलेलाल हा जय झूलेलाल